हैल्लो हांजी सनाओ जी आहो ड्राई फ्रूट दी दूकान ऐ साढ़ी साढ़ी दुकाना उप्पर हर इक टाइप दा तुसें ड्राई फ्रूट लब्भी जाह्ग तुसें के अच्छा खरोड़ ते बदाम हां को तुसें तुसें साढ़े कच्छ इ'यां द'ऊं द'ऊं टाइप दे न इक प्रीमियम क्वालिटी आह्ले न थोह्ड़े शैल न जेह्के ते इक इ'यां क्वालिटी मतलब लोकल क्वालिटी ऐ थोह्ड़ी ते जां जेह्की लोकल आह्ले अखरोट न ओह् तिन सो रपेआ बदाम जेह्का पेइया ते ओह् तिन सो रपेआ पेइया ते प्रीमियम क्वालिटी आह्ला पेई जान साड्डे पंज सो रपे किल्लो ते खरोड़ दा बी ऐ के तिन सो साड्डे तिन सो रपेआ किल्लो लोकल आह्ला ते शैल लैना होऐ ते साड्डे छे सो रपेआ किल्लो हां बिल्कुल बिल्कुल दिक्खी लाओ चैक्क करी लाओ टेस्ट करी लाओ जेह्का तुसें ठीक लगदा तां उस स्हाबै कन्नै ले हां लेई लाओ हांजी हांजी कोई निं एह् लाओ दुआ बी लेई लाओ आहो आहो अखरोट अखरोट अस लैंदे ए एक्चुअली स्टोर दा गै आंदे तां मिकी इन्ना आइडिया निं ऐ पर जेह्के साढ़े डैडी जी न उ'नें उ'ऐ मगांदे ते इ'यां हां हांजी अच्छा हां जेह्के शैल क्वालिटी दे न तुसें फर्क दिक्खेआ गै होना के ओह् थोह्ड़ा इ'यां मिट्ठा मिट्ठा ऐ अच्छ अच्छा एह् बदाम बी चैक्क कर लाओ

हां ना हून एह् सारियां रक्खियां सामनै गै तुस दिक्खी लाओ उं'दे च गै हां हां एह् एह् लाओ अट्ठ सौ आह्ला एह्का आइया

हां ओह् बी ऐ ओह् पैकेट पैकेट होने दो सौ ग्राम आह्ले आहो ना खत्म होई दे आहो हां एह् एह् लाओ हां निं एह् इ'यां खुल्ला पेदा लफाफा हां एह् लाओ एह् लाओ हां ते पाऊ निं हां कोई नि घटट् लाओ नि कोई चक्कर नि ओह्का हां कोई नि घटाउड़गे पञां सट्ठ रपे हारे हां फ्ही इन्ना बी दिक्खो ते असें बी ते उ'न्ना गै पेआ असें बी केह् फायदा होना फ्ही हां वा असें जिन्ना पेदा असें बी कमाना ना किश दस रपे चलो ठीक ऐ तां ठीक ऐ ठीक ऐ एहा ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा जी तां